जी हा इहा संस्था ॿुढा ई हलाईंदा आहिनि ईअं त संस्थाऊं जाम आहिनि जीअं त सिंधु सर्कल रोटरी क्लब ऐं घणियूं आहिनि त सिंधु सर्कल में घणा ई सिंधी कार्यक्रम थींदा आहिनि उते हिकु भिति ते लिखियलु आहे त वाल ऑफ हेप्पीनेस उते माण्हू कपिड़ा जूता फ्रीज कपिड़नि धुइण जी मशीन दान लाइ रखी वेंदा आहिनि